मेरे जीवन के मेरी सबसे बड़ी ताक़त मेरी मां है क्योंकि वो जिस तरीके से काम करती है जिस तरीके से घर संभालती है और फिर उसके बाद स्कूल भी जाती है सुबह पाँच बजे उठके एंड देन उसके बाद काम करके फिर स्कूल जाती है फिर वापस आ के फिर काम करती है और एक भी शिकायत नहीं करती है वो मेरी जीवन कि सबसे बड़ी ताकत है और जिस तरीके से वो घर वालो को संभालती है उनकी हर ख्वाहिश देखती है वो में को बहुत प्रेरणा देती है कि इतना ज़्यादा काम करने की और सबसे बड़ी कमजोरी मेरी भावनाएं हैं क्योंकि मैं भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ चीज़ों को लेकर जो मेको दिमाग से काम लेना चाहिए जहाँ पे वहाँ से मैं दिल से ले लेती हूँ और जहाँ पे दिल से लेना चाहिए मैं वहाँ पे दिमाग ले आती हूँ इस लिए वो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है मैं को हमेशा कमजोरी के नाम पे दिमाग से नहीं दिल से काम लेना चाहिए